औ नै नोंसिनि ओनसोलाव बै माबा मा नाम होनो दैया बेहाय मामा ना मोनो बाल आं

नोंसिनि खाथिनि दैया बे नोंसिनि खाथिनि दैयानो दा बेहाय मोनो दा

गुरहैनोहाय थ' गुरनि नोंबो ओंखारदो आंबो थांसै नोंसिनि खाथिनि दैयावनो गुरनोसै

नै नोंनाव ख'बाइ गिदिरसोबाल ख'बाइ आंना ख'बाइआ गिजिसो हाय

दे दे दे दे दे होमब्लालाय जोंनि न' खाथिनिया साम' मोनो खांख्राय मोनो नाथुर मोनो

ए

नोंसिनियाव गुरहैसै खाथियाव

दे होनब्लालाय आं थांगासिनो नोंबो ओंखारदो दे